हमारे क्षेत्र में बोले जाने वाली बहुत सारी प्रमुख भाषाएँ हैं जैसे हमारे यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है इस बोली में लोग अपने यहाँ के प्राचीन एवं जो ले भाषा है उसका ही उपयोग हमेसा करते हैं हमारे यहाँ के लोग इस बोली को अपने शिक्षा उद्देश्य के लिए भी सीखते हैं एवं अपने यहाँ की मातृभाषा है जिसके वजह से भी लोग इसे सीखते एवं जानते हैं हमारे यहाँ के ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो की अपने मातृभाषा बोलने में गर्व महसूस करते हैं एवं मैं भी अपनी मातृभाषा बोलने में सदा ही गर्व करता हूँ जब हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक अलग ही भावना उत्पन्न होती है एवं हमारा गर्वांवित शरीर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बोलने में या फिर किसी की विषय के बारे में बोलने में आसानी होती है जब भी हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं या बोलते हैं तो उस दौरान हमें किसी भी विषय के बारे में बोलने में दिक्कतों का सामना नहीं करना होता है क्योंकि हम अपनी मातृ भाषा को अच्छी तरह तरीके से जानते एवं शब्दों को जानते हैं जिनसे हमें शब्दों का चयन करने में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है